آداب عرض ہے کیا یہ لکی ریسٹورینٹ ہے در اصل میں اپنی یوم پیدائش کی تقریب اپنے دوست احباب کے ساتھ منانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے میں اپنے پچیس دوستوں کے ساتھ کل آپ کے رستوران میں من تقریب منعقد کرنا چاہتا ہوں کیا میز محفوظ کرنے پر کوئی آفر یا پیشکش ہے آپ کے پاس کیا پیشکش ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے میں آپ کو اس کے بجائے دوسری مختلف اقسام کی پیشکش بتاؤں گا کیا آپ یہ وہی آفر رہے گا خیر کوئی بات نہیں میں آپ کو میرے مختلف اقسام کی فہرست بھیجوں گا آپ کو وقت آپ کو وقت پر تیار کرنا ہوگا میں اس کی کچھ اڈوانس رقم آپ کو بھیج رہا ہوں دیگر تقریب کے بعد شکریہ